जय झूलेलाल महाराष्ट्र जी खेती बाड़ी जामु सुठी आहे हिते चांवर कणिक कपाह गन्नो नारंगियूं ऐं अंगूर जामु वॾे पइमाने ते खेती बाड़ी किसान कंदा रहंदा आहिनि ऐं अंबु त नंबर वन ते ईंदो आहे इनजे करे उनजी खेती बाड़ी बि जामु वॾी आहे